हिंदू धर्मांन अनेक देवदेवता आसात मुळचे हिंदू संस्कृतीचे समर्थक अशें म्हाजें घर घरांत वेग वेगळे सण उत्सव सदांच साजरे केले वयतात तेन्ना वेग वेगळ्या सणाक वेग वेगळीं खाणां हीं आयलीच गोकुळाष्टमीक आमी कालयल्ले फोव करता मंडळी केळींचो हालवो करता दुदांतले फोव करता चवथीक म्हणपाचें जाल्यार आमी पुरणाच्यो नेवऱ्यो पुरणाचे मोदक दुदाचो पायस खतखतें मुगाची गाठी वडे हीर आनी नाल्लांचो रोस हें सर्रास करतात ह्या नंतर दिवाळेक आमी रोसांतले फोव दुदांतले फोव चण्याची उसळ आंबाड्याचें रायतें मंडोळी केळ्यांचो हालवो हे करतात नवरात्री शिगमो दसरो पाडवो अशे अनेक सण उत्सव आमी साजरे करतात